तुस गैरेज दा बोल्ला नै ओह् में नमीं अपनी इक्क गड्डी लैती ही ते उसी ना डेंट पेई गेदे थोह्ड़े उत्थें कन्नै कलर बगैरा थोह्ड़ा उत्थें उड्डी गेआ ते ओह् रिपेयर करना होई जाह्ग थुआढ़े कोल अच्छा ते पैसे किन्ने होग अच्छा अच्छा भी आइयै पता करी लैगी में थुआढ़े कोल